हम जब खेतमे पानि पटबै छी मतलब जब बरसा न होइ छै तब खेतमे हमरा सबके पानि पटाबैके होइ छै मशीनके दुआरा आओर तब पानि पटै छै ओकरबाद अगर बरसा होइ जाइ छै पानि पटैलाके बाद तऽ फसल खराब हो जाइ छै आओर फसल जब बढ़िऑं से होइ छै तऽ ओकरा अथी काटके मारकेटमे लेल जाएल जाइ छै आओर बेचल जाइ छै बेचके किछु पुंज मत पैसा अबै छै तऽ फेर दोसर दूसरा फसलके या दूसरा किछु दिमाग लगाएल जाइ छै आओर काम करके खेती गाय माल रखै छै ओकरा कुट्टी उट्टी काटिके लऽके दै छै आओर

कुट्टी लाके दै छै गाय मालके खिलबै छै ओकरबाद दूध होइ छै तऽ बेचै छै ओकरा से बेचके किछु पैसा होइ छै

पैसा से फिर खेतीमे ही पैसा लगबै छै ई करैत रहै छै मतलब ई प्रक्रिया जारि रहै छै आ खेती करै से प्रॉफिट अभी कम होइ छै काहे कि मौसम सबके कारण समय पे मानसून गड़बड़ रहै छै जेकर कारण मौसम गड़बड़ हो जाइ छै आ समय पे बारिश न हो पाए छै किसान सबके जादाके मेहनत करैके पड़ै छै आओर जेकर कारण किसान सब मेहनती होइ छै आओर किसान सब भी मेहनत करै छै ले आओर अधिक मेहनत करिके अपन फसल उपजबै छै आ मारकेटमे लै जाइ छै बेचै लए